اردو زبان ایک ایسی زبان ہے

بہت آسان سادہ سلیس اور دوسروں كو اپنی بات پہنچانے میں بہت اہم كردار ادا كرتی ہے اردو زبان اسی كے ذریعہ لوگ بآسانی كسی بات كو اچھی طرح سمجھ سكتے ہیں اور بولنے میں نہایت آسان زبان ہے دیگر دوسری زبانوں كے اردو زبان میں مٹھاس ادب ثقافت یہ تمام چیزیں اردو زبان سے جھلكتی ہیں اردو زبان جو بر صغیر كے اكثر ملک میں بولی جاتی ہے اور كئی ملک كی نینشنل زبان ہے ہندوستان میں بھی ایک وقت تک اردو اور فارسی نیشنل زبان ہوا كرتی تھی اور اردو زبان ہی كی وجہ سے لكھنؤ جس كو نوابوں كا شہر كہا جاتا تھا وہ اردو كی ثقافت اور اردو كی ادبیات اور اردو كی خوبصورتی كی وجہ سے لكھنؤ كو نوابوں كا شہر كہا جاتا تھا لكھنؤ میں اردو كے مہشور ادیب میر تقی میر وغیرہ جنہوں نے اردو كو ایک فروغ دیا اور ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں اس كی روایت كو آگے بڑھایا